अभी के बच्चों में तो भाई जो खेलना मोबाइल पकड़ दो यदि अभी तो पढ़ाई लिखाई इतना ना बच्चे लोग को रो है कि बच्चे लोग को टइम कहाँ मिले है अएँ कबड्डी खेलेगा है चाहे बॉल बेस खेलेगा अभी तो मुबाइल धरा देइबे बच्चे लोग के कि चल वो में पबजी भी खेल ले वो में लीडो खेल ले या कुछ भी खेल लें अभी वही खेल खेल रहा अब वही गर्जियन तो बाहर बाहर जाए ना देहें बच्चे लोग को जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ भी कर सके हैं कबड्डी कबड्डी चहे पहले ये सब रहा यह पहले के युग में हम लोग के राज में रहिल कबड्डी खेले बच्चे लोग ताे लोग जाकर देखइ कि कबड्डी खेले हैं गेंद बैट खेले हैं अभी का बच्चा से तो गेंद बैट खेलाे है लेकिन अभी कबड्डी ओबड्डी तो नहीं खेलते हैं अभी तो मोबाइल पर जास्ती खेलते बच्चे लोग मोबाइल से ज़्यादा जुगाड़ हो ही मा गर्जियन भी मोबइले पकड़ा दो बड़े बड़े मोबाइल है सबके घर में अपना पकड़ा दो या अपना खेल वही बच्चे छोटे छोटे बच्चे सब मुबाइल लिए बैठा रोए हें वो कार्टून खेलते है कुलची करो है कुनची करहिलो ये कोई तमाशा कि क्या बच्चा सब खेल कूद करहिला अभी बच्चा सब तो वही में बिजी बनना रहे ही अच्छा पढ़ाई लिखाई इसके अलावा तो कुछ नहीं बच्चा सब लोग को बच्चे लोग को टैम कहाँ टैम कहाँ बग़ैर मोबाइल के मोबाइल दे दो वही